शादी होती है न हाँ तो उसमें बर्सा होता है तो उस बर्सा में सब आते हैं हाँ आते हैं तो उनको खाना वही खाना भी पूड़ी सब्जी है चटनी है दही है अऊ सब मीठ मीठा है सब उनको उनका किया जाता है हाँ बर्सा हो गई त फिर तिलक में तिलक में सब अपना अपना फल फूल ले के ओना करते हैं फूल फल फूल चढ़ाते हैं मीठा चढ़ाते हैं जो देना है उ सब देते हैं हाँ अच्छा जब तिलक होता है तो तिलक में त बहुत खर्चा करना पड़ता है उसमें सब सब सजाव सब सजावट होता है उसी तिरक में सब आए खाना पर सब पूड़ी सब्जी जो मीठा जो भी देना है हमको फल फूल जब हो उ करना परता है उसको उसमें तिलक में फिर उसे खिलाता पिलाता है फिर वहाँ से लयकी वाला से सब अपना फल फूल मीट्ठा सब चढ़ाते हैं कपड़ा त्ता चढ़ाते हैं पैसा जो जन दे रहा उ देता हैं देते हैं हम अब ये सब ये धान जो आ धान जो होता है बट धन बटता है तो आधा जाता है वहाँ वाला धान हो जाता है जो अड्डाबाजी होता ओ फिरता है हाँ उ होता है और बात फिर विदाई हो जाती है फिर चल जाते हैं अपने घर फिर हा जब जब हम लोग सभी होता है लब जब सभी हो जाता है पाँच आ पाँच औरत को मांग भरा जाता है सिंदूर से भरने के बाद सूप सूप पाँच गो सूप आता है सब प चढ़ाता है ऊ छुआती है तेल रह तेल सेंदूर लगता है सब लोटे बाथ उ प छुने के बाद फेन भी हरदी के सगून बा जैसे हरदी बा तो उसमें कि दूप बा हरदी बा सिंदूर बा अगरबत्ती बा कि रोड़ी बा सब इ सब यूटु व चौका पुराता है अथवा गोबर के शुभ दीपक जाता है चौका पुर जाता है पुरने के बाद फेन सब अपना सब रश्म उहाँ पर होता है वहाँ हँ हँ आएँ फिन रकई सब पल्लो से पल्लो से अपना जो रच्छा जो तारा से सब है सब उ सब नवदीप आ नव दिन हरीश है ओ ओखरी है मूसर है सील है सब में बहा देता है तब फेन जो लड़की चाहे लड़का गए बहा देता है हँ बहा देता है होता है फेन उ ओ के बाद फिन भी हरदी जब होता है त पंडित दुभ से हरडी पहिला हड्डी रहते हैं पंडित पहले पंडित हल्दी डालते हैं ए बाद जे लड़की के त पाँच लड़की रहती हैं त पाँच बा भाई जो है उ लगाते हैं हरदी रहते हैं तभी दूसरा औरत आती है हल्दी लगाती है उसका फिर माटी माटी आता है माटी हाँ माटी मा जो फिन जाते हैं हम माटी ले जाते हैं जब पाँच डालिया होता है पाँच लड़की के माटी दियाता है थोड़ा थोड़ा दियाता है तो पाँच वहाँ से जब ख उहाँ जाता है खुर्पी ए से खड्डा जाता है माटी वहाँ से आता है माटी आता है तो उहाँ रखा जाता है उ अब फल करस आता है उसी से गौरी से बन बई के कसभा जाता है भरले के बाद फेन करे माटी ओ उनपे भी आ जाता है वो हरा में धान कोरा जाता है सभी इ सब होता है रसम रशम एक बाद फेन एकरे बाद ओकरा बाद हरदी के बाद काम तब खत्म होता है शादी हाँ शादी होता जहाँप शादी है हरदी के बाद शादी त जो पीत्तर पीत्तर होता है पीत्तरों जो है त पाँच बजे ये बात आती है तहिया पाँच लरका पाँच लड़के लर पाँच ज पाँच औरत आती है पाँच औरतें आती है न तब चौका पुरा जाता है कि मड़वा में पाँच को खोंइछा भरा जाता है मीठा से चावल से तव हाँ त सभे मांग भरके तब सब बैठते हैं सब छिल शील पर जब सिल्हा पीसा जाता है सीलबट्टा पीसा जाता है उसमें उमे उरदी जंग च उरदी के दाल पीसा जाता है उरदी पीस के आ ऊ सब जब मुदाता है उ सब पित्तर मुद के उहे त गाना गा गाना गा सब गाना गाते हैं सब लोग गाना गाते हैं हाँ जब गाना गाते हैं तब उ सब फिर एके बाद एके बाद के बाद दीया बजी बार के सब तब उहे तब सब ई होता है तब बरात आती है त बरात के ब्यवस्था त रात में साँझ भूमि साँझ भी बरात आती है तो ओमे समझिए दपीया होता है बाहर हाँ सब सब सबका वो पुर के सब पंडित लोग उधर से सब आदमी रहते हैं फिन उ दुनु दूर पर सेम ही रहता है लड़की वाले सब और से तो रहते हैं तो रहते हैं त अपन उ सब बाल के चौका पुरा के फेन अपन बात हो रा चउवा दुल्हा आते हैं बैठते हैं उनका खोंइछा भराता है आजुरी हाँ त पंडित अपना सबका कराते हैं करने के बाद पंडी कराते हैं करने के बाद अपन जो जो दान दक्षिणा जो ब पौनीर के दिया जाता है वो देना के बाद का शादी बियाह का खाब होग तो फेर रात में शादी होती है तब सब रात म शादी है त फेन ब आते हैं तब मंडक में आते हैं त कहा कि डाल डाल आते हैं त डाल बा जे गहना बा साड़ी लुगा जो ह सब पूजा जाता है पूजा उजा के बाद फिर अब पूजा उजा के बाद फेन आपन अपन जौन बा बर आते हैं दुल्हा आते हैं ग अंगना में दूल्हा आते हैं तो उनको कहा कि उ दुल्हा आते हैं त पीढ़ा होते है पीढ़ा प पूजा जाता है पीढ़ा हाँ लइकियो लइकी के लइकी के बात जो है त अपन धई के अपन आ सब कर न अपन कर में जो हो होता है वो सब करते हैं वो लड़की के बाप आ लइकाक बरो बर दुनू धई के उज उजके क बाद फेन जब उकरे बाद तब डाल पूजा के बाद फिन नाग उ अपन अंडर ध जाई म डाल उठा के अंदर से देते हैं त ह ते अंदर दे क अब फेन बियाह शादी बैठे हैं शादी होता है त दोनों पर से पंडित रहते हैं अपन दोनों से शादी होती है होने के बाद उ लइकी के जौन लड़की के भाई है तब जौन लावा लावा होता है तब लावा अपना दो लोग से देते हैं फेर दुन जौन लड़की के भाई जो है त धारीन उतार जौन गिरता है उ गिरता है धार धार के बाद के बाद फेन एके बाद त बाद सब के बाद सेंदुर दान सेंदूर दान होता है यही सब